ہلو آداب جناب کیا یہ عمر ٹیکسی ایجنسی ہے جی جناب میں نے کل نو تاریخ کو آج دس تاریخ کے لئے ٹیکسی بکنگ کرائی تھی اور گوگل پے اکاؤنٹ کے ذریعے پانچ سو روپیے رقم بھی ادا کی گئی در اصل میری میٹنگ کینسل ہو چکی ہے اور میرا جانا منسوخ ہو چکا ہے اسی لئے مجھے میٹ واپس میرے پیسے پانچ سو روپئے میرے اکاؤنٹ پر داخل کر دیں جی شکریہ بہت بہت